جی ہاں میرا پہلا فون کی پیڈ تھا جو کہ میں نے مطلب ابو سے مانگا اور بہت ہی کوششوں کے بعد ابو دیے ہیں کی پیڈ فون مطلب بولے ابو دیجیے ہم کو فون کا ضروری پڑتا ہے یا کسی کو مطلب کوئی فون کرتا ہے یا سر وغیرہ فون کرتے ہیں کہاں پہ ہے اسی وجہ سے بولے تھے تب کی پیڈ دیے پھر اس کے بعد بولے کیا جو بولے بڑا فون کب دیجیے گا جس میں مطلب بہت سارا ٹیکنالوجی وغیرہ آیا ہوا ہے مطلب بہت سارا ماڈل آیا ہوا تو بولے جب تم مطلب میٹرک کر لو گے نا تو پھر تب دیں گے تم کو فون تو بولے ٹھیک ہے تب تک تم پڑھائی کرو تو بولے ٹھیک ہے میں تب تک پڑھائی کرتا ہوں اوکے تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ٹو جی موبائل آیا تو پھر بہت سارے آدمی لیے بہت سارے لڑکے لیے پھر اس کے بعد تھری جی فون آیا پھر اس کے بعد فور جی فون آیا پھر اس کے بعد فائیو جی فون آیا پھر اس کے بعد جو ہے میرا میٹرک بھی ہو گیا تو پھر میں نے اسمارٹ فون لیا تو دیکھا فائیو جی فون لیا تو اس میں دیکھیے کہ مطلب بہت سارے مطلب اس میں تھے کہ تاکہ اگر آپ کہیں دوسرے جگہ بھی ہوں تو آپ وہ بھی مطلب دیکھ سکتے ہو یا اگر آپ کے مطلب کوئی بھائی یا چچا یا ابو کہیں دوسرے دیش میں بھی دیش میں ہو ملک میں ہو تو ملک میں ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں مطلب کہ ویڈیو کال لگائیے آپ دیکھیے آپ کیسا وہ نہیں ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو بس یہی لگے گا جو وہ میرے سامنے ہے پر رہتا نہیں ہے مطلب وہ دوسرے ملک میں لیکن آپ دوسرے اگر آپ بہار میں ہیں تو آپ دلی بھی بات کر سکتے ہیں مہاراشٹرا بھی بات کر سکتے ہیں مطلب کہیں پہ بھی بات کر سکتے ہے بس آپ کو مطلب ڈائریکٹ دکھائے گا تو اس میں اتنا ٹیکنالوجی آ گیا ہے اور یہ بات کہ مطلب اور جو فائیو جو فون جو نکلا ہے نا اس میں مطلب آپ اپنا ڈاٹا کتنا بھی مطلب اپیوگ کر سکتے اس میں ختم نہیں ہوگا مطلب یہ فائیو جی ہے مطلب اپیوگ کیجیے کوئی دقت نہ اور پھر اس میں فون جو ہے آپ بول کے بھی کسی کس سے مطلب اتنا ٹیکنالوجی نکل گیا کہ آپ اگر بول کے بھی مطلب کال لگا سکتے ہے مطلب بولیے گا ہے گوگل اس کو کال لگاؤ تو لگ جائے گا ہے گوگل تم یہ کرو تو وہ کر دے گا اگر آپ کو مطلب کہیں دوسرے یا مطلب راجیہ نہیں دیکھا ہے یا گاؤں نہیں دیکھا ہے یا شہر نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا ہو تو اگر آپ اس میں بول سکتے ہیں اگر بولیے گا مجھے یہاں پہ جانا اس کا لوکیشن چاہیے پھر اس کا لوکیشن آپ میں آ جائے گا تو پھر لوکیشن ڈال کے آپ مطلب جا سکتے ہیں یا نہیں تو اگر کوئی چیز اگر آپ کو دیکھنا وہاں کا گھٹنا کیا ہوا وہاں پہ کیا ہوا کیسے ہوا نہیں ہوا پھر وہ بھی منگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں یا نہیں تو پھر اگر آپ کو کسی کسی چیز کو اگر لائیو بھی دیکھنا ہے تو اس میں لائیو بھی کا آپشن رہتا ہے آپ لائیو بھی مطلب دیکھ سکتے ہیں اور ایسے ہی مطلب آگے چلتے چلتے رہا فون چلتے رہا چلتے رہا چلتے رہا اس میں ٹیکنالوجی بڑھتا گیا ایسا ایسا ٹیکنالوجی آ گیا مطلب آپ سمجھیے نا ایک جو ہے نا اگر آپ جو کر سکتے ہیں مطلب جو مطلب آپ جا کے کیجیے گا وہ آپ اکثر جو ہے مطلب فون سے بھی اب ہو جاتا ہے مطلب اتنا ٹیکنالوجی ہو گیا اگر یہاں پہ ہیں آپ تو اگرس مطلب سوچیے گا وہاں کا کام کیسے کروں کیسے کرواؤں آپ فون کیجیے وہاں کا کام کر دے گا نہیں تو جب یہ ٹیکنالوجی نہیں تھا تو اگر میں تو نہیں کر سکتا تھا چلیے کی پیڈ موبائل فون میں بھی کر دیتا تھا بہت سارا آدمی فون کر کے اگر کسی کو پتہ نہیں تھا مطلب کیسے کروں تو پھر کیا کرتے تھے ویڈیو کال کرتے ہیں اس سے تو نہ ہوتا کی پید فون سے تب یہ فون نکلا تو تب کیا کرتا ہے مطلب ویڈیو کال کر کے بتا دیتا ہے یہاں پہ جاؤ یہ کرو وہ کرو